گوتم بدھ نگر میں جو موسٹ پوپولر چیزیں جو ہوتی ہے وہ فیسٹیول میں آتی ہیں وہ دیپالی ہولی وغیرہ ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں بہت اچھے سے مناتے ہیں اس میں طرح طرح کے پکوان وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور دیوالی میں تو خاص طور سے اپنے ملنے جلنے والے دوست یار وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کے پاس گفٹ دی جاتی ہے ایک دوسرے کو یہ لوگ گفٹ دیتے ہیں اور بڑی ہی خوشی اور الاس کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور یہاں تک کہ جو لوگ دور دراز کے بھی ہوں ان تک بھی یہ سب لوگوں تک مہیا کرایا جاتا ہے یعنی کہ جو ریلیٹیو ایک دوسری جگہ بھی بیٹھا ہے تو وہاں تک بھی اس گفٹ کو اس تیوہار کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اس طرح سے